राजस्थान जे गांवनि में कला शिल्प पंहिंजो अलॻि ई माइनो रखंदा आहिनि पहिली पंहिंजी अलॻि ई पहचान रखंदा आहिनि जॾहिं बि असीं गांवनि में वेंदासीं त असां ॾिसंदा आहियूं त उन जी कला उन्हनि जी शिल्प कोन को अर्थ कोन को ॻाल्हि चवंदा आहिनि जेके ॾिसी माण्हू उन्हनि ॾांहुं अहिड़ो न मुग्ध थी वेंदा आहिनि उन्हनि खे बि असां नए अहिड़ो न मजबूर थी वेंदा आहिनि जॾहिं बि असी गांवनि में वेंदा आहियूं त उते असां ॾिसंदा आहियूं त कलाकार पंहिंजी कला खे कीअं न बिखेरे रहियो आहे हिकिड़ो कलाकार रुगो ई हिकु मामूली लकड़ी जे टुकड़े खां अहिड़ी सुठी न मूर्ति हेड़ी सुठी न कला ॾेखारे थो हो ॾेखारे थो त कीअं राजा पंहिंजे घोड़े ते वेही पंहिंजे हथनि में तलवार खणी वेठो आहे उन खां असांखे ॾिसण में अचे थो त असांजे राजस्थान में असांजे इतिहास में कहिड़ा न वीर महापुरुष कहिड़ा न वीर राजा हुआ जेके पंहिंजे देश लाइ पंहिंजी मिट्टीअ लाइ मर मिटिया ऐं असांखे इहो बि ॾिसणु ईंदो आहे त पुराणनि में लिखियल ॻाल्हियूं ॻाल्हियुनि खे कलाकर कीअं न असां सभिनि जे साम्हूं कला में ॾेखारे थो कि न हेड़ा वॾा वॾा सुठा चित्र ठाहे ॾेखारे थो ऐं कीअं न उन हेतिरी वॾी ॻाल्हि खे अहिड़े सुठे नमूने असांजे साम्हूं पेश करे रहियो आहे राजस्थान में पगड़ीअ जो पगड़ी सभिनि खां पगड़ी सभिनि खां महत्वपूर्ण मञी वेंदी आहे असां ॾिसंदा आहियूं त गांवनि में माण्हू पगड़ी पाईंदा आहिनि इहा पगड़ी पुराणे समय खां ई हले पई राजा महाराजा बि पगड़ीअ खे पंहिंजी शान मञंदा हुआ या अञा ताईं गांवनि में इहो मञियो वेंदो आहे त माण्हुनि जी पगड़ी हुन जी शान आहे उन जो मान आहे उन जी इज़्ज़त आहे ऐं इहो मञियो वेंदो आहे पगड़ी उस उन जे माण्हुनि जी पहचान आहे हर माण्हू पगड़ीअ खे इज़्ज़्त त ॾींदो आहे ऐं उन ई पंहिंजी मान्यता रखंदा आहिनि राजस्थान में गांवनि में पंहिंजो शिल्पकलाऊं अहिड़ी न मान्यता रखंदा न आहिनि अहिड़ो नि सुठा सुठो ॿुधाईंदो आहे ईअं उन जी पहचान असांखे गांवनि में असांखे कला ऐं शिल्प जी मान्यता सभिनि खां सुठी गांवनि में ई ॾिसणु ईंदी आहे